एक बार हम काशी विश्वनाथ दर्शन करने अपने परिवार के साथ जा रहे थे तो जहाँ से हम बस के द्वारा जंघई गए जंघई के बाद फिर वहाँ से ट्रेन हमें पकड़नी थी तो ट्रेन करीब करीब दो तीन घंटे देरी से आई और देर से आई जो आई ही पहली बात जगह जगह पर चैन पुलिंग हो रही थी फिर हम वहाँ साढ़े दस बजे रात को पहुँचे फिर वहाँ रुकने की व्यवस्था बनारस में रुकने की व्यवस्था किए होटल लिए फिर वहाँ रुके थे फिर सुबह नहाए धोए गंगा स्नान किए फिर काशी विश्वनाथ फ्री का दर्शन किए दर्शन करने के बाद फिर वहाँ से काशी विश्वविद्यालय गए वहाँ फिर घूमने टहलने के लिए मतलब घूम टहल कर फिर वहाँ से फिर शाम को ट्रेन पकड़े कमायनी ट्रेन पकड़कर तीन पचास बनारस से ट्रेन पकड़े फिर आते समय तो सही समय पर आ गए घर फिर आए साढ़े पाँच बजे तक जंघई पहुँच गए थे जंघई पहुँचने के बाद वहाँ से फिर बस पकड़े बस पकड़ कर चले आए घर पर वैसे एक बार सीतला माता चौकिया दर्शन करने गए थे तो जहाँ पर हमारे बंधवा से मछली शहर तक का अपनी गाड़ी से हम गए थे बंधवा से मछली शहर तक का रास्ता जो है वह बहुत ही खराब था रास्ते में इतने बड़े बड़े गड्डे हो गएँ हैं कि कुछ पूँछो मत मछली शहर से जौंनपुर तक का वह रोड अच्छा था फिर उसके बाद चौकिया माता गए दर्शन किए दर्शन करने में भीड़ बहुत थी फिर वहाँ पर दर्शन करने के बाद फिर आये सब माता जी को जो चढ़ाने के लिए खाना बनता है हिलवा पूड़ी आए तब उसको खाए सब लोग मेरी मम्मी गई थी मेरे भाई गए थे मेरी वाइफ और दोनों बच्चे सब लोग खाना खाए फिर इसके बाद वहाँ पर सॉपिंग भी किए मैंने वहाँ से दुर्गा जी की औरोश बुक ली बुक लेने के बाद तब वहाँ से आए जहाँ पर हमारी गाड़ी खाड़ी थी फिर वहाँ से गाड़ी अपनी लेकर फिर हम लोग घर पर आ गए